میں اپنے گھر میں مختلف قسم کی مشروبات بناتی ہوں اور وہ بہت لذیذ ہوتے ہیں جیسے آم اور بہت قسم کے مشروبات ہوتے ہیں اور مجھے ہر قسم کے مشروبات بنانے آتے ہیں